स्क्रू ड्राइवर एक प्रकार का हाथ से चलने वाला उपकरण है जिसका उपयोग स्क्रू को लगाने और निकालने के लिए किया जाता है सही स्क्रू ड्राइव के अनुरूप पे कईं रूपों में उपलब्ध है स्क्रू के ड्राइव या हेड में एक आकार की गूहा और उभार होता है जो स्क्रू ड्राइवर की नोक पर फ़िट बैठता है टार्क के रूप में जाना जाने वाला एक घुंडण बल दक्षिणावर्त या मामा वामावर्त दिशा में लगाया जा सकता है स्क्रू ड्राइवर किसी भी टूलकिट में सबसे ज़रूरी हाथ के औजारों में से एक है ऐसी कई स्थितियाँ और पेशे हैं जहाँ स्क्रू ड्राइवर फ़ास्नरों की को ढीला या कसने से जुड़े किसी खास काम को करने के लिए ज़रूरी होता है स्क्रू ड्राइवर के कुछ सबसे सामान्य उपयोग निम्नलिख उपयोग हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्दुत उपकरण मोबाइल फ़ोन फोन मोबाइल फ़ोन खोलना कम्प्यूटर खोलना ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक में लाइट वगैरह वायर वगैरह को उनके नटों को खोलना यांत्रिक और औद्योगिक उत्पादन लकड़ी के काम में स्क्रू ड्राइवर का काम किया जाता है धातु कर्म और लकड़ी को धातु से जोड़ना यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ विशिष्ट प्रकार के स्क्रू ड्राइवर कुछ अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन के स्क्रू ड्राइवर उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए इंसुलेट किए जाएँगे इसके विपरीत फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर के उपयोग अधिक विविध है क्योंकि ये उपकरण सामान्य प्रयोजन के उप अनुप्रयोगों की एक शृंखला के लिए उपलब्ध उपयुक्त है विभिन्न प्रकार के स्क्रू ड्राइवर आमतौर पर ड्राइव टीप के आकार से निर्धारित होते हैं जो किसी दिए गए स्क्रू के विशिष्ट हेड प्रकार से मेल खाता है हालांकि अन्य स्क्रू ड्राइवर प्रकार अनुप्रयोग विशिष्ट होते हैं यह विशेष उद्योगों के लिए अभिप्रेरित होते हैं क्रॉस हेड स्क्रू ड्राइवर के नाम से भी जाने जाने वाले फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर सबसे आम प्रकारों में से एक है लेकिन फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर क्या है इन उपकरणों को फ़्लिप्स हेड वाले स्क्रू को फ़िट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें क्रॉस आकार का अउकास होता है इसलिए क्रॉस स्क्रू ड्राइवर का वैकल्पिक नाम है इनका आविष्कार उच्च मरोड़ से निपटने के लिए किया गया है स्टार हेड स्क्रू ड्राइवर ड्राइवर पॉइन्टेड स्क्रू ड्राइवर सिक्स पॉइन्ट स्क्रू ड्राइवर और टास्क स्क्रू ड्राइवर के नाम से जाने जाने वाले ये सभी संस्करण एक ही प्रकार के हैं यही स्क्रू ड्राइवर होते हैं